अच्छा बलजीत जी में तुसें गी पुच्छना चाह्ङ कि थोह्ड़े दिन पैह्लें गै हून थोह्ड़ा कोविड घटेआ ऐ हां जी ओह्दे कोला पैह्लें बड़ा कोविड हा ते उस कोविड च तुसें केह् केह् फील कीता कि सोसाइटी च केह् केह् बदलाव आए केह् नुकसान होऐ जां ते क्या फायदे ते होए निं होने पर केह् केह् नुकसान एह्दे बारै थोह्ड़ा थोह्ड़ा सनाएओ ते विशाल जी जि'यां तुसें अ'ऊं दस्सां ते कोविड तैह्लूं स्टार्ट होएआ हा जैह्लूं मेरे दसमीं दे पेपर खत्म होए हे ते पैह्लें ते अ'ऊं बड़ा ऐक्साइटेड हा कि घुम्मने गी जाना एह् करना ओह् करना फ्री होइयै बोर्ड दे एग्जाम होइये पैह्ली बारी बोर्ड देआ दे हे अस पर होएआ एह् कि लाकडाऊन लग्गी गेआ घरै च अस बंद होई गे अपने कुतै निं जाई सकदे बाह्र निं दिक्खी सकदे केह् होआ दा भी आस्तै आस्तै तैह्लूं करोना बधन लग्गेआ जि'यां ते भी पता लग्गन लग्गेआ कि महामारी ऐ बहुत लोग ऐ जि'यां एक्सपी होई गेइयां ते बहुत प्राब्लमां जेह्कियां न करिएट होई गेइयां ते नुकसान एह् आक्खी सकने जेह्के मिगी परसनली नुकसान होए ओह् एह् हे कि अ'ऊं बड़ी चीजां मिस करी ओड़ियां दो साल कोविड लग्गेआ रेहा मिगी जि'यां मेरा साईंस स्ट्रीम हा ते मिगी किश निं पता लग्गेआ कि जि'यां फीजिक्स क्लास च केह् किसी कोह्की चीज गी केह् आखदे अस ऐ ना पर ओह्दे कन्नै कन्नै ना मिगी बड़े फायदे बी होए जियां मेरे मम्मी भापा दे बचपन दे बारे च मिगी पता लग्गेआ इंटरैस्ट दे बारे च मिगी पता लग्गेआ हां घर रुट्टी बनाना बी आई मिगी सफाई करना आई पोच्चे मारना आई गे ते मिगी जियां कि फायदे लग्गे ते कन्नै गै अ'ऊं आनलाइन बड़ा किश सिक्खेआ ते कन्नै फोन हत्थै च आई गेआ ते बड़ी चीजें दा नमीं चीजें दा पता लगी गेआ ते स्पैशली सोशल प्लैटफार्म दा पता लगी गेआ ते कन्नै डीजिटल टैक्नोलोजी दा बी पता लग्गी गेआ कियां अस इंट्रैक्ट करी सकने कियां अस गल्लां करी सकने आनलाइन ते एह् ज जेह्कियां चीजां ओह् अ'ऊं सिक्खियां एह् बड़ी महत्वपूर्ण मिगी लग्गियां